ناسک ضلع میں کئی مقامی صنعتیں اور کاروباری فعالتیں واقع ہے جو معیشت کے لحاظ سے اہم ہے سنجیت انسٹرومینٹس پرائیویٹ لمیٹیڈ اشوکا بلڈنگ لمیٹیڈ اور الفا انجینئرنگ پرائیویٹ لمییٹیڈ جیسی کمپنیاں مواقع پر پیش رفت رہی ہیں سنجیت انسٹرومینٹ پرائیویٹ لمیٹیڈ علمی اور صنعتی تجارت کے شعبے میں کام کر رہی ہے جو برقی اور الیکٹرانک اشیا کی تخلیق اور ترقی کے لئے مشہور ہے اشوکا بلڈنگ لمیٹیڈ انفرااسٹیکچر تربیتی اور انجینئرنگ کی خدمات فراہم کرتی ہے جب کہ الفا انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹیڈ مختلف انجینئرنگ پروجیکٹس کی تنظیم کرتی ہے یہ کاروباری فعالتیں وقت کے ساتھ ترقی کر چکی ہیں کیوں کہ وہ تخصصی خدمات اور پیشہ وارانہ تجربات فراہم کرتی ہیں ان کمپنیوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ترقی کی اپنی فراہمی مدد سے بڑھایا ہے اور متعدد پروجیکٹس میں کام کر کے اپنی براہ راست مستحکم کی ہے معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ ان کمپنیوں کو چیلنجوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ٹیکنالوجی کی تیزی سے ترقی اور رقبانی مسائل کے باوجود ان کمپنیوں کو پیش وارانہ اور تخصصی تخلیقات کی پیشکش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ رہ سکیں اس کے علاوہ وہ مقامی اور عالمی منافع کو موازنہ کرنا بھی ایک مشکل چیلینج ہے